मुंहिंजो जो खेत्रु आहे जंहिं में मां रहंदी आहियां हू लखनऊ आहे त अगरि मां लखनऊ जी मुख्य कला जी ॻाल्हि कया जो सभिनी खां यूनीक आहे अलॻि आहे हू आहे लखनऊ जे लटनि जे मथां कयल चिकनकारी त चिकनकारी हिकु अहिड़ी शइ आहे जो ॿियो आधी हंधु ॾिसण न मिलंदी छो त इहे निकिती ई लखनऊ सां आहे माण्हू दूर दूर सां लखनऊ जे चिकन जो लटो वठण ईंदा आहिनि ॾिसण ईंदा आहिनि ॾिसंदा आहिनि कि कीअं असल में हितां जो कारीगर चिकनकारी करनि था त चिकनकारी में छा थींदो आहे हिकु इलाही सनो पारदर्शी लटो जेके असां अंग्रेज़ी में मसलीन क्लोथ चवंदा चवंदो असां चवंदा आहियूं त हुनजे मथां इलाही सुठे तरीक़े सां धाॻे सां हथनि जो प्रयोग करे हुन में अलॻि अलॻि तरह जी डिज़ाइन ठहंदियूं आहिनि और मथे कलाकारी कंदियूं आहिनि और सिलाई कढ़ाई बि थींदी आहे त उहो वठण माण्हू दूर दूर सां ईंदा आहिनि ऐं ॿिए शहर में जेके असांजे चिकन जा लटा माण्हूअ जो विकिणंदो आहे उहो इलाही महांगा विकिणंदा आहिनि छो त इहे हितो जे इलाही यूनीक इलाही स्पेशल और इलाही ख़ासि कला आहे जो हिते जे माण्हूअ जे सिवा ॿियो काथे हेतिरी बारीक़ीअ सां कंहिंखे न ईंदो आहे हिन खां अलॻि ज़रदोज़ी ज़रदोज़ी जी कढ़ाई बि असांजे लखनऊ में इलाही फेमस आहे इलाही प्रसिध्ध आहे जंहिं में बिल्कुलु या त गोल्डन या त सिल्वर रंग सां सिल्वर गोल्डन रंग जे धाॻनि सां कढ़ाई थींदी आहे हथनि सां कढ़ाई थींदी आहे इहे कोई मशीन जो कमु न आहे इहे हथनि जी सफ़ाई आहे हथ जो कला आहे और पुष्टदर पुष्ट पीढ़ी दर पीढ़ी इहे कला माण्हू सिखंदा हलनि था हुननि जी जो परिवार आहे उहो हिनजी कमु अॻिते वधाइनि था और मेरे हिसाब सां इहे जंहिं में माण्हुनि जी महिनत कला शामिलु थींदी आहे न हुनजी असांखे सम्मान करिणो खपे त मुंहिंजे हिसाब सां जो असांजी लखनऊ जी जो मुख्य कला आहे हू चिकनकारी और ज़रदोशी आहे